हेलो हँ जमीन जे छै ने रेट मतलब ई हेतै हमरा वहांँ पर आबि कऽ मकानो खरीदना रहै लेकिन जमीन कऽ रेटे तू बहुत बजै मकान छह हँ हँ तैं हम महङ्गा नहि लेबै हमर हमे चाहै छिै कि किछु सस्ता भए जेतै मगर मकान बनाना छै किछु मकान बनलो भी हमरा खरीदना रहए ओ तऽ ओ तऽ बात छै सब सही छै हमे जानै छी लेकिन हमरा सस्ता चाही किसान आदमी छिऐ ताहि लए कऽ चाहैत छी कि कम पैसामे हमरा भए जेतै तऽ एतना ने रेट रखने छै हमरा किछु समझेमे नहि आबैत छै तऽ इसीलिए हँ हँ महँगा तऽ जुग छै लेकिन किछु कम करऽ लऽ पड़तै मने किछु कम करबऽ तबे नऽ हमरा ठीक रहतै लाइन सीधा हेतै किछु कम तऽ करहे ने पड़तै मने किछु कम करऽ एगदम जिद धरने छो एगदम जिद धरने छो एन्हर लागै छो कि आब छोड़बे नहि करबै रेट नहि नहि किछु कम करऽ लऽ पड़तऽ हँ जहाँ जहाँ छै आरो मने हँ हमर हमे सोचले रही कि साइड आर भी रेट आंय ई केना काम चलतै किछु रेट कम करही कऽ हिसाब किताबसँ हँ भैयारो बात नहि ने हँ पनोरमा सिटी थोड़ा महंगा पड़ै छै बहुत महंगा पड़ै छै हमे चाहै छिऐ पनोरमा सिटी नहि इहए सबमे खास कए कऽ लोकलमे भए जाए लोकलमे जेना रानी साइड अरमे छै अभी तऽ रानीये साइडमे कोनो सेटिङ्ग गेटिङ्ग करिके या साइडमे सुनले रहिऐ छै तऽ जहाँ पर छै कनीटा सेटिङ्ग करिके कनीटा कममे कम दाम करिके हिसाब किताबसँ कनऽ किसान आरके साथ दिक्कत सब किसानके सात रहिते छै ओएहसँ चाहै छिऐ कि वहांँ पर भए जेतै घर हँ हँ हँ ओ तऽ बात सही छै चलै छै लेकिन थोड़ा कोशिश करिकेँ कनीटा कम करना छै थोड़ो सऽ कम हलकोसँ मने कम अच्छा ठीके छै से टाइम मने सेट करी दऽ हम वहांँ जेबए जाकऽ कनीटा भेंट करबै टाइम सेट करै छह वहांँ जा कऽ कनीटा टाइम सेट कए दऽ टाइम सेट करिके आओर जे भी रेट बनतै आ हमर मतलब कीमत पैसा दएसँ पहिने हम अग्रीमेंट करेबै अग्रीमेंट करा कऽ तभिए मने पैसा उसा देबै हँ सुनीला नहि तऽ आइकाल्हि समय साल बड़ा खराब भए गेलो छै इसीलिए पैसा हमऽ देबै हँ अग्रीमेंट करेबै अग्रीमेंट करा कऽ तभिए किछु हेतै अच्छा किछु लोग आर भी लए जेबै साथोमे हँ इसीलिए अपना वहांँ रहै छै एगो टाइम सेट करी कऽ हम कोन दिना कहै रहिऐ आबै लऽ हमे ओएह दिना एबए ओएह दिना आबी कऽ आ अग्रीमेंट भए जेतै सबचीज भए जेतै पैसा लेकिन अग्रीमेंट अच्छा ठीके छै राखऽ राखऽ राखऽ राखऽ हो गेले बात भए गेलै भए गेलै भए गेलै